एक बार हम पूर्णागिरी गए थे वहां पर पहुंचे तो हमें तो लग रहा था कि हम वहां की सीढियां चढ़ ही नहीं पाएंगे दर्शन ही नहीं होगा बहुत चिंतित थे उसके बाद में थोड़ा जो लोग साथ में थे उन्होंने कहा चढ़िए और चढ़ते चढ़ते मुश्किलें खत्म हो जाएंगी फिर हम चढ़ना शुरू किए तो वहां की सीढ़ियां कुछ तो सीधी चलना होता था कुछ घूम फिर के चलना होता था फिर चलते चलते हम किसी तरह बीच में जब पहुंचे तो मेरा ये हिम्मत बिलकुल हार गया हम बैठ गए फिर चलना तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि हम वहां पहुँच के कैसे दर्शन करेंगे कैसे पहुँच पाएंगे पानी वानी पिए बहुत थकान महसूस हो रही थी थोड़ा आराम किए आराम करने के बाद में फिर निकले फिर वहां चलते चलते जब ऊपर वहां मंदिर के सामने पहुँच गए तो वहां से देखे इतनी ठंडी हवा लग रही थी पहाड़ी एरिया थी बहुत ऊँची ऊँची पहाड़े थी और बादल दिखाई पड़ रहे थे कि बिलकुल पास ही में है और इतनी ठंडी हवा लग रही थी कि मंदिर के सामने पहुंचे तो बिलकुल थरथराहट आ रही थी शरीर में कि दर्शन नहीं कर पाएंगे लेकिन किसी तरह वाहन तक पहुंचे पहुँचने के बाद में माता जी के दर्शन हुए सब लोग वापस निकले धीरे धीरे आते वापसी में आते समय नहीं लग रहा था की दूरियां ज़्यादा हैं दूरियां कम लग रही थी फिर आराम से वहां से दर्शन करके आए आने के बाद में सब लोग एकत्रित हुए उसके बाद में नाश्ता वास्ता किया नाश्ता करने के बाद में सब लोग थोड़े देर आराम किए आराम करने के बाद में फिर हम लोग ने सोचा की कुछ खरीददारी कर लें फिर घर जाएंगे खरीददारी बाजार निकले वहां मेले में ही खूब अच्छे अच्छे सामन खिलौने वगैरह मिल रहे थे खिलौने उलौने लिए फिर चलते चलते बहुत वहां का नजारा अच्छा लग रहा था पहाड़ी एरिया थी हरियाली बहुत थी पेड़ वगैरह दिखाई पड़ रहे थे वो इतनी ऊंचाई से लग रहे थे कि मानो बादल पे ही लगे हुए हैं पहाड़ पे और वहां से जब नीचे की तरफ देखो तो दिखाई पड़ रहा था कि आदमी बहुत छोटे छोटे हैं बिलकुल चिड़िया उड़िया वगैरह देखो तो मालूम ही नहीं पड़ रही थी कि ये इतनी बड़ी हैं कि छोटी लगती हैं कैसी हैं और वहां जानवर जो थे वो बहुत अच्छे लग रहे थे वो पता नहीं कैसे पहाड़ पे पहुंच जाते थे वहां पहुँचो तो पहाड़ पे कहीं घोड़े गधे वगैरह दिखाई पद रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था वहां झरना वगैरह लगे थे झरना उरना देख के पानी निकल लहा है कहीं झरने से कहीं बादले वे वो पिघल रहे हैं और पत्थर सब देख करके इतना अच्छा लग रहा था हमको कि क्या बताएं हमको तो वहां बार बार जाने की इच्छा करती है और वहां के नजरिया भाई बहुत हमको अच्छा लगता है और माता जी का दर्शन हुआ वहां से हम लोग वापस आए वापस आने के बाद में फिर चलने की तैयारी हुई कि अब घर चलते हैं फिर सर सामन लिए आपन सब लोग बाहर निकले निकलने के बाद में वापस घर को आए